ہمارے علاقے کے بہت سارے دلچسپ پہلو ہیں جن میں سیاح آ کر کے سیاحی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں جن میں سے گھومنے کی جگہ بھی ہے اور ٹہلنے کی بھی جگہ ہے اور اپنی معلومات کی بھی جگہ ہے جیسے کہ پارک ہے ایک صرف ایک پارک ہے اور اس میں دور دراز سے لوگ سیاح آتے ہیں اور اسی طرح یہاں کا ہندوستان کا تاریخی گھنٹہ گھر ہے جس میں لوگ دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اسی طرح امام باڑہ ہے جو کہ ہمارے قدیم زمانے سے مشہور ہے اور مسلمانوں کا یہ ایک روایتی یہ روایتی تعمیر کی گئی ایک عمارت ہے جس میں لوگ دلچسپی سے لوگ گھومتے ہیں اور دور دراز سے لوگ اس یہ لکھنؤ میں آتے ہیں یہ سب چیزوں کا دیدار کرنے کے لیے اور سیاح یہاں پر آتے ہیں ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور بھی یہاں پہ بہت ساری اہم یہ ثقافتی ہے اہم شخصیت ہے مشہور شخصیت کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں مشہور شخصیت بھی پائے جاتے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں اور بہت ہی بڑا بڑا ریسٹورینٹ ہے مال ہے بہت ساری چیزیں ہمارے لکھنؤ میں دستیاب ہیں